हमारे गाँव में जागरुकता कार्यक्रम बड़े अच्छे से चलता है चिकित्सा केका कैंप भी आयोजित करता है हमारे यहाँ बड़े बड़े डाक्टर लोग आते हैं और कैंप लगाते हैं जो भी है बीमारी और टीकाकरण वो करती है और हर बीमारियों के बारे में जागरुक करती है और हम लोग के यहाँ जो आशा बहू कार्य करती हैं उसके माध्यम से घर घर में हर बीमारियों के हर इलाज का हर दवाई घर घर में सरकार बटवाती है और सबके आसा ओंके माध्यम से घर में दवाईयाँ पहोंचती हैं और हर बीमारी हर टीकाकारकरण के बारे में पता चलता है और टीकाकरण करती है और आके बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं कभी कभी कैंप लगाते हैं जैसे कोविड का टीकाकरण हुआ और अन्य बच्चों का टीकाकरण होता है हर सुविधा मिलती है हर गाँव में टीकाकरण वगैरह होते हैं कोई भी बीमारी आती है तो उसका भी टीकाकरण होता है और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम लोग को आशा बहू के माध्यम से मिलती है और हर एक सुविधा में मिलती हैं और हर दवाइयाँ भी मिलती हैं ऐसी कोई बात नहीं है जो इस समय की सरकार है वो बहुत ज्यादा चिकित्सा पर ध्यान दी है और डॉक्टर लोग भी आ आकर बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं कभी कभी चिकित्सा जैसे पशुपाल पालन हम लोग करते हैं तो पशुओं के लिए भी कैंप लगता है केवल डॉक्टर आते हैं और बच्चों के लिए महिलाओं के लिए बड़े बुजुर्ग के लिए जो भी योजनाएँ आती हैं वो हम लोग के गाँव में कैंप द्वारा के माध्यम से टीकाकरण होते हैं दवाइयाँ मिलती हैं और आसा बहू के माध्यम से हम लोगों को बहुत ढेर सारी जानकारियाँ मिलती हैं और सारी सुविधा भी होती हैं थैंक यू